हीअं त असांजे सूहिणे भारत में घुमणु फिरण जूं तमामु सुहिणियूंं सुहिणियुं जॻहियूं आहिनि पर जेकी सभ खां वधीक मूंखे वणंदड़ु जॻह आहे उहा आहे माथेरान माथेरान मूंखे हिन करे वणंदो आहे छाकाणि तो हुते प्रदूषण नाले जी का बि शइ कोन्हे हुथे गाॾियुनि जो को बि साधन कोन्हे हुते घोड़ा हलंदा आहिनि असां पंध बि हलंदा आहियूं ई रिक्शा हलंंदियूं आहिनि याने त अॼुकल्ह जेके नयूं इलैक्ट्रिक रिक्शाज़ आहियूं आहिनि उहे हलंदियूं आहिनि त प्रदूषण हुन में तुर बि पैदा न थींदो आहे हुतां जी सिनरूं ॾिसण लाइक़ु आहिनि हुतां जी जेकी होटलूं आहिनि उहे तमामु सुहिणियूं आहिनि हुते वेंदा आहियूं त हीअं लॻंदो आहे असली असां स्वर्ग में पहुची आहियूं बि दुनिया में पहुची विया आहियूं ऐ माथेरान लाइ मां छा चई छा चवां माथेरान जी जेकी हवा आहे उहा तमामु सुहिणी आहे माथेरान में तव्हांखे घणा ई बांदर ॾिसणु मिलंदा तव्हां घोड़नि ते घुमी सघो था तव्हां हुते चढ़ाई ते वञी सघो था तव्हां वेॾी अलॻि अलॻि पोइंटुनि ते वञी सघो था जीअं त एको पोइंट आहे हुते हिकु सुहिणी लेक आहे सुठियूं सुठियूं होटलियुनि आहिनि त मूंखे माथेरान जाम वणंदो आहियां मां हमेशा पेंजे मिटनि माइटुनि सां दोस्तनि यारनि सां घुमणु वेंदों आहियां माथेरान